ہاں جی بتائیے اچھا کیا ہو گیا آپ کو اچھا بی پی لو ہو گیا ہے آپ کا تو آپ نے تو طبیعت کیسے خراب ہو گئی ٹھنڈ سے کہ گرمی سے ہوئی اچھا سردی گرمی ہو گئی تو خیال کیا کرو تھوڑا صحت کا ایسے نہیں کرا کرو نہیں دھیان رکھا کرو نا سردی گرمی ہو جاتی ہے یا سردی میں رہو یا پھر گرمی میں رہو ہاں جی اور کچھ ہو رہا ہے آپ کا تو آپ آن لائن لو گے دوائی آن لائن کہاں آتی ہے آپ آؤ نا دُکان پر ایک

آن لائن کیسے پہنچ جائے گی

نہیں پہنچ جائے گی لیکن آپ کو چیک بھی کرنا پڑے گا بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں پتہ نہیں رہتا کہ کہ شریر کے اندر ہو جاتی ہے جب بھی چیک کرنا پڑتا ہے نا کیا پتہ آپ کا خون ہو ہاں تو یہیں ہماری دُکان تو دلّی میں ہی ہے دلّی کی طرف آ جائیے جامع مسجد کے پاس وہیں ہم پہنچ جائیں گے فون کر دینا آپ ٹھیک ہے